असांखे रांदि खेलणु ॾाढी वणंदी आहे रांदि खेलंदे खेलंदे असांजो नंढपणु यादि अची वेंदो आहे कुर्सीअ वारी रांदि ॾाढी वणंदी आहे जीअं संगीत वॼे तीअं सभु डुकंदा आहियूं ऐं संगीत बंदि थिए त हेठि वेही रहंदा आहियूं उनमें हिकु ॼणो आउट थी वञे पोइ असां संगीत चालू कंदा आहियूं त डुकंदा आहियूं ऐं संगीत जो असां आनंदु वठंदा रहंदा आहियूं हिकु ॼणो बि आउट थिए उहो वई रहंदो आहे कुर्सीअ वारी रांदि असांखे पंहिंजो नंढपणु यादि कराए रहंदी आहे उनमें असां ई सुध बुध बि भुलिजी वेंदा आहियूं